निखिल बाबू हम जनगणना कार्यालय सं आयल छी जनगणना करबाक लेल तऽ अपने के ओहिठामा जे छै से पारिवारिक पूरा ब्यौरा हमरा जे छै चाही ओहि मे हम जेना जेना हमरा जानकारी चाही से अपने दए सकै छियै ने अपने परिवार के मुखिया के भेलखिन मेन सदस्य अपने भेलियै की अपनेके बाल बच्चा कय टा की सब छथिन लड़का लड़की कते कते छथि मतलब हाँ विवाह दान भऽ गेलनि हें हाँ हॅं अच्छा आ पत्नी अपने के ठीक छै तऽ ओ गृहिणी छथि या कतौ काज करै छथि जी अपने की करै छियै अपने के की छै पेशा या अपने के शिक्षा आ पत्नी के शिक्षा समाजसेवा मे छियै की फेर अपने के पेशा जे छै जहन समाजसेवा छै तेकर केना बाँकी चीज केना होइ छै हॅं हॅं हॅं खेती बारी छै ने खेती अपना करै छियै की माने बटेदारी देने छियै

अच्छा नहि हॅं

हॅं आ मालोजाल अपना ओहिठाम रखने छियै की सब छै इएह एकटा आर हॅं

हूँ अच्छा एकटा कोलम छुटि गेलै रहय अपने के शिक्षा के कोलम छै पत्नी के की एजुकेशन आ बालक जे छथि हुनकर जे नीयत हेताह बालिका के तऽ विवाह भऽ गेल ओ चलिये गेलथि हनि ओ ससुरारि चलि गेलथि हनि अच्छा अपने जे छै अथी की भेलै की कहै छै जाति मैथिल ब्राह्मण मैथिल ब्राह्मण आ अपने जाहि मोहल्ला मे रहै छियै ओहि मे और कोन कोन जाति के लोक सब छै

ठीके छै ठीके छै सब जानकारी हमरा भेटि गेल फेर कोनो हमरा दिक्कत होयत तऽ हम फेर संपर्क करब नंबर अपने के छेबे करै